हँ नीक लगैय एतऽसँ तऽ नीक लगैये बढ़िआँ बाधे वन जैतहुँ तऽ बाधे वनमे नीक लगीतियै अइठमसँ नहि ओते नीक लगैया गाँम घरपर गली कुची जकाँ घर यऽ रोडपर जैतहुँ तऽ रोडपर नीक लागितए बान्हक कातमे कतौ रहितहुँ नीक जकाँ से नहि रहैवला नहि यऽ व्यवस्था घर दुआरि रहितिए तऽ ओहिठमन काते करोटमे रहितहुँ बान्हे सड़कपर रहितहुँ बान्हे बाधमे रहितहुँ ओहिठमन रहितहुँ एतऽ तऽ गली कुचिमे यऽ कनिये जगह यऽ कनिये जगहमे कि रहितहुँ नीको नहि लगैय घूमै लऽ जैतहुँ ओहए सबमे घुमि फिरकऽ ओही बान्हे सड़कपर घुमि फिरकऽ रहितहुँ ओइठमन रहितहुँ ओतै नीक लगैया बैसल रहितहुँ भरि दिनके होइया ओतै बैसल रहितहुँ एकरा अरके कहबै गै हम नहि जेबौ हम गामपर एतै रहबौ नीक लागैए हमरा बड़ सुन्दर लागैए एतऽ बान्हपर मे छी से बड़ नीक लागै छै एतऽसँ होइए जेबो नहि करितहुँ उठिकऽ एतय कि करा जइतहुँ कथी लए जइतहुँ गामेपर मे रहितहुँ गामपर सँ नहि नीक लागैए गामपर सँ जाइ छियौ गै जाइ छियौ खेत दिसन गै हम जाइ छियौ ओहए बान्हेपर रहब ओहिठमन रहब रोडेपर रहब हम बान्हपर बैसल रहब अपन सब रहतै ओतै देखब सुनब ओतै रहब नहि हाएत होइया नहि जायब गामपर कि करै लए जायब बाधेमे रहितहुँ नीक लगैया बाधे वनमे सुन्दर लगैया बड़ नीक लगैया ओइ परतिपर सब रहल दसो दिसनसँ तऽ बैसल रहलहुँ नीक लागैत रहल बढ़िआँ लागल आब की करब ओतऽसँ आब गामोपर नहि आबै छी तऽ सेहो नहि होइए चलि जाइ छी ओतै घूमि फिर आबै छी कनिकाल कऽ चलि गेलहुँ अपन घुमिकऽ चलि अयलहुँ